असांजे गुजरात में जाम पारंपरिक खेल आहिनि पाण असांजे हिते बैट बॉल खोखो अने कॿडी जाम खेॾंदा आहियूं असां सभु दोस्त मिली करे मैदान में गॾु थीदा आहियूं पोइ गेम खेॾणु चालू कंदा आहियूं जीअं की क्रिकेट में बैट बॉल में ॾह ॼणा मिली पंज पंज जी टीम ठाहे खेॾंदा आहियूं ॿ कलाक टे कलाक खेॾंदा आहियूं पोइ खोखो में चारि पंज ॼणा मिली खेॾंदा आहियूं खोखो में टे ॼणा टे ॼणा वेहंदा आहिनि ॿ ॼणा हिक ॿिए खे पकिड़ंदा आहिनि अने कॿडी में छह छह जी टीम ठाहे छह छह जी टीम ठाहे करे असां खेॾंदा आहियूं अने पॉइंट खणी जेको जंहिंजा वधारे पॉइंट हूंदा आहिनि उहा टीम जीतंदी आहे